अनलाइन गेलेनायाव आं बाहागो लायाखैब्लाबो जेरै जोङो गेलेनाय आयदा बे गेलेनाय आयदाफ्राव आं बाहागो लाबोदों आं उन्दैनिफ्रायनो फुटबल गेलेनायखौ गाव मोजां मोनग्रा हिसाबै आङो फुटबल जोबोद गेलेबोदों आरो बेबायदिनो आङो स्कुलाव फरायनाय समावनो थाखो स्निनिफ्रायनो आङो जोबोद गेलेनाय आयदायाव बाहागो लादों आरो बांसिनै गुबुन गुबुन आयदा गेलेनायाव बाहागो लादोंब्लाबो आं बांसिनै फुटबल गेलेनायाव आङो बांसिन बाहागो लादों आरो आङो जोबोद मोजां मोनो फुटबल गेलेनानै उन्दै बैसोनिफ्रायनो आं जेब्ला स्कुलाव फरायदोंमोन बे समनिफ्रायनो आङो फुटबल गेलेनायाव स्कुलनि टिमनि जानानै स्कुल टिमनि केपटेन जानानै आङो फुटबल गेलेनो गुबुन गुबुन जायगायाव फुटबल गेलेनो थांदों जेरै आङो नब'दया स्कुल खालायगाव फरायदोंमोन जवाहार नब'दया बिद्दालय खालायगाव आरो बिनिफ्राय स्कुल टिम जानानै जोङो मंगलदैयाव गेलेनो थांदों सफायाव फुटबल गेलेनो थांदों आरो बेयाव देरहाबोदों बेनि उनाव स्कुल फरायखांनायनि उनावबो आङो गुबुन गुबुन जायगायाव बेबायदिनो फुटबल गेलेनो थांदों गोबां बेबायदि फुटबल टुरनामेन्ट आङो गेलेदों जोंनि दिमाखुसि ओनसोलनि अरगें ख्लाब जानानैबो आं फुटबल गेलेनायाव बाहागो लाहैनो मोनदों आरो बेबायदि गुबुन गुबुन जायगायाव फुटबल गेलेनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो फुटबल गेलेनो थाखाय जिबायदि गाव गोसो मोदोम गावनि सोलेर बेबायदि थानांगौ बेबायदि फिटनेसखौबो आं बै समाव बानायना लानो हादोंमोन आरो आं बुंनो सानो बेबायदि नोङो गेलेनाय आयदाखौ लाखिलांबाय थायोब्ला गेलेनायजों लोगोसे नोङो गावनि देहाखौबो मोजाङै लाखिनो हायो आरो गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लायोब्ला नोङो जुदि सानोब्ला गेलेनायजोंनो आं गावनि जिउखौ खुंलांगोन होन्ना सानोब्ला नोङो गेलेनाय आयदाजोंबो नोङो गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो सासे मुंदांखा गेलेगिरि जानानै नोङो गावखौ फसंना लाखिनो हायो गावखौ सुंथाना लाखिनो हायो आरो गाव जिउआव जाफुंसार जानो हायो बेबायदि जोंनि बर'फोरनि मादावबो जोबोद मोजां मोजां गेलेगिरि ओंखारबाय फुटबलावल' नङा गुबुन गुबुन आयदायावबो बेबायदि गेलेगिरि जोङो मोननो हादों जेरै बक्सिं काबादि भलिबल क्रिकेट गुबुन गुबुन गेलेनाय बिथिङाव जोङो जोंनि बर' माहारिफोरनि सुबुंफोरखौ जोङो मोननो हादों आरसारि गेलेनाय बेबायदि गुबुन गुबुन आयदाफ्राव जों मोननो हादों दा बेबायदि नोङो जुदि गेलेनाय आयदाजोंनो गावनि जिउखौ दानो सानदोंब्ला नोङो मोजां सासे गेलेरि जानानै नोङो गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो आरो गेलेनाया देभलप बा थाबाय थायोब्ला नों गाव गेलेनानै मोजां मोनोब्ला गावनि देहायाबो मोजां थायो नोंनि फिटनेसाबो मोजां थायो बेनिखायनो आं बुंनो सानो नोङो गेलेनायजों गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनायजों लोगोसे गावनि जिउ राहा होबथानो हायो आरो सासे जाफुंसार सुबुं जानो हायो आरो आं खावलायनो सानो बेबायदिनो जोङो गावनि जिउआव गुबुन गुबुन खामानि मावनायजों लोगोसे गेलेनाय आयदाखौबो लांफा नांगौ